ہاں بھائی صاحب میرے کو رات میں بہت دیر ہوگئی کیوں بولے تو بہت پریشانی ہوگئی تھی میں بس کے لئے بھی ٹھہرا ہُوا تھا کوئی بس بھی نہیں آ رہی تھی اور کوئی بھی وہ نہیں ہُوا تھا ٹائم ختم ہوگیا تھا تو پھر میں آ اوبیر کے ٹیکسی ڈرآیور کو کال کیا میں پھر اُس کے بعد اُس نے میرے کو لا کے با حفاظت گھر پہ چھوڑا اُس کی بہت بڑی مہربانی تھی میرے پہ کیوں بولے تو میں بہت پریشان ہو چُکا تھا یہ انتظار کر کر کے تھک گیا تھا میں اے ویٹ بہت کر رہا تھا میں انتظار کر رہا تھا بہت اُس کے بعد اُس نے لا کے چھوڑا اُس کا بہت بہت شکریہ ٹیکسی ڈیور بھی اچھا تھا اُس نے برابر میرے کو ٹایم پہ گھر پہ لا کے چھوڑ دیا اُس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں